हैल्लो में सूट दित्ता हा सेआनें गी ते ओह् थोह्ड़ा फिट्ट नी बैठेआ टाईट ऐ ओह् हां जी हां अच्छा ते कन्नैं मूंढे बी टाईट न हां हां ओह् ठीक ऐ ठीक ऐ ते कन्नै दो जेह्ड़े होर सूट दित्ते हे ना ते उ'नेंगी लाईनिंगं निहां लांदे ओह् काटन दे सूट न ते पर एह्दी बी शर्ट ठीक करनीं ऐ इसी इंट्रलाक करी ओड़ेओ अन्दर दा ते आहो ठीक ऐ ते कनैं ताक बी थोह्ड़े लंबे रक्खेओ हां जी अगर कोई फित्ती पेदी होऐ तोआड़े कोल ते ओह् बी लाई ओड़ेओ साईडै उप्पर ठीक ऐ ओके